मुंहिंजी मम्मी नंढे हूंदे खां वॾो कयईं स्कूल मोकिलींदी खर्ची ॾींदी हुई चवंदी स्कूल में वञु ऐं स्कूल में पढ़ी अचु सुठे नमूने वॾो थी करे तूं पाण लिख पढ़ाई कर वॾो इंसान थी जाम सुठो माण्हू थी स्कूल वेंदे त जाम अॻियां वधंदे पोइ मम्मी मूंखे स्कूल छॾणु वेंदी मूंखे नाश्तो ॾींदी हुई ऐं खर्ची ॾींदी हुई इन खां पोइ मूंखे वठणु ईंदी हुई त मां बि हुन सां गॾु मम्मीअ सां वेंदो हुउमि मम्मी चवंदी हुई की स्कूल में छा पढ़ी आयो आहे मां चवंदोमांसि मम्मा स्कूल में मां अॼु सिंधी पढ़ी आयो आहियां ऐं मराठी पढ़ी आयो आहियां इंग्लिश पढ़ी आयो आहियां इन खां पोइ चवंदी हुई जाम सुठो पुटु जाम सुठो तूं वॾे हूंदे नालो कमाइजे ऐं मूंखे मुंहिंजो नालो मशहूरु कजे पुटु